जी जी जी पंखे में त केपेसिटर चेंज कयो हुओ अने इहा ॾिसो अगरि केपेसिटर मां बि अगरि हवा नथो ॾिए न त अंदरु जेको पंखे जे जेका तार ईंदा आहिनि न पीतल जा उहे खोले करे मतिलबु पाछो मतिलबु बंधणो पवंदो त हुन में चारि सौ थी साढे चारि सौ जहिड़ो खर्च लॻंदो अने प्लस छा आहे तव्हांजे गीजर में न गीजर त जाम आहे न झूनो आहे तव्हांजो गीजर हुन में त सौ ॿ सौ खर्च करायो वायर कयोसीं पर वरी छा आहे मुंहिंजे हिसाब सां वायरिंग ॿरी वियो आहे त मां हीअं ई थो चवां की गीजर ॾई करे एक्स्चेंज में ॿियो गीजर वठी वञो त असांजी दुकान ते स्कीम बि आयल आहे इन झूने गीजर जा तव्हांखे आहे न यारहं सौ रुपया करे ॾींदासीं ॿुधो ऐं ईअं साम्हूं ॿ हज़ार ॾाढो तव्हांखे नओ गीजर तव्हांखे साढी टे हज़ार में करे ॾींदासीं छो तां असांजा रेग्युलर कस्टमर आहियो इन करे त इन ई करे त मां तव्हांखे सिदो ऐं सऊं पियो चओमांव न हाणे ॾिसो खर्च कंदव मां बि वारे वारे करे धिका खां हुन जो कोई मतिलबु न आहे छाजे तव्हांजी जो बि शइ आहे पुराणी थींदी त उहो छा आहे वायर अगरि इहे करे खर्च कराइंदी न अगरि तव्हां है न हज़ार यारहं सौ एक्सचेंज में ॿ हज़ार तव्हांखे हिन में छा आहे ॿ हज़ार मथां ॾींदव न तव्हांखे ॿ साल जी गैरेंटी नी ॿ साल ॿिया निकरी वेंदा मतिलबु सम्झो तव्हांखे पंज साल सूदी गीजर में ॾिसणो न पवंदो प्लस पंखे में तव्हांखे उहा तार वार जेको कोई थींदो आहे न पंखे जेको पाण बंधंदा आहियूं त उहो बंधी थींदा त पंखे में बि तव्हांखे हिकदमु फास्ट हवा फेकंदो किथे बि मनु तव्हांखे पंजे जहिड़ो पंखो हलंदव त हिन में छा आहे ॾिसो तव्हांजो वायरिंग बि झूनो आहे सम्झो उहा ई पंद्रहं साल झूनो सम्झो हीउ मकान आहे त पंद्रहं साल झूने में ई वायरिंग हूंदो आहे त उहो झूनो थींदो आहे किथां किथां लीकेज हीअ ते थींदो रहंदो आहे त हाणे त उहो बि धीमे धीमे तव्हांखे ॾिसो अगरि थी सघे त हींअर एक्सचेंज करे सघो बाक़ी जीणो मोटो नंढो वॾो खर्च हुजे त मां ॾिसी थो वञा अगरि बाक़ी छा आहे तव्हां अॼ न त सुभाणे एक्सचेंज त करिणो ई करिणो पवंदो छो लाइ जूनो थींदो आहे एक्सचेंज कराइणो ई पवंदो आहे ऐं ॾिसो पंखे जो त मां हाणे ॿुधाए छॾियोमांव सम्झो चारि सौ पंज सौ जे अंदरु पकड़े वठो अने गीजर तांखे ॾिसो अगरि रिपेयर कराएणो आए त सौ थे ॿ सौ जे अंदर रिपेयर थी वेंदो अगरि एक्सचेंज कराइणो आहे सम्झो इन लाइ ॾींदा अने ॿियो आहे न तव्हांखे सम्झो ॿ हज़ार वठी तव्हांखे साल जी गैरेंटी वारो नओ ई गीजर ॾई छॾदा जंहिंमें तव्हांखे सम्झो चोवीह महीननि ताईं तव्हांखे पुठियां वरी ॾिसणो ई न आहे सौ ॿ सौ सौ ॿ सौ ॾिसणा न आहिनि अने इलेक्ट्रीशन वारे खे तव्हांखे परेशानी न हाणे सम्झो लमसम हींअर यारां थिया आइन न तांखे ॿी बजे जे आस पास अगर मां रोटी खायण अचां तो न त गीजर नओ खणंदो तो अचां फिटिंग कंदो तो वञा अने तांखे वॉरेंटी कार्ड बि ॾींदो थो वञा अने बाक़ी तव्हांजो जेको जो इहा आहे पंखे जो छा करण जो आहे उन में तव्हां बंदी छॾो उन में जेका लोह ता तार ईंदा आइन न अंदर त अंदर साइड सां पंखों बंधणो पवंदो आए जेको हुन में चारि सौ साढी चारि सौ जहिड़ो खर्च लॻंदो अगरि उहो कराइणो हुजे त पोइ पंखो हींअर खणी अचां वरी शाम जो छह सत बजे ॾींदो वञाव ठीकु आहे हलो जेको हुजे जय झूलेलाल